नेईं सारे बच्चे थोह्ड़ी एह् दसमीं बाह्रमी हा बाद अपनी पढ़ाई जारी रक्खी सकदे दसमी बाह्रमीं दे स्कूल ते इत्थें ऐ ते बाह्रमीं तगर लोक पढ़ाऊ उड़दे अपने बच्चें गी जियां मर्जी करी कुरी तंगी तोस्सी करी पढ़ाई उड़दे बा फ्ही बाह्रमीं शा बाद अग्गें बेचारें कालेज च पढ़ना होऐ ते फ्ही उनें दुई जगह् जाना पौंदा फ्ही उत्थें कमरा लैएओ इक ओह्का बड़ा किश करना पौंदा ते हर इक घरै दा इन्ना होंदा बी नी ऐ कि ओह् बेचारे बच्चें गी पूरा पढ़ाई सकन हां कि बाह्रमीं शा बाद ग्रैजुऐशन बी करानी गै एह् ऐ नी ऐ पासिवल नी ऐ केईं लोक बेचारे करदे केईं फैमली बिजनेस इन्नै ऐ नी ऐ हट्टियां हुट्टियां लोग खोह्ल्ली जिनें ते बाह्रमीं करा बच्चा जां दसमीं पढ़ै ते ओह्दे हा बाद उसी हट्टियै बाह्ली उड़दे अपने कन्नै गै जां होर कोई निक्का मुट्टा जेह्का कम्म लोग अपना इत्थें जागत रोजगार करदे ओह्दे च लाई उड़दे अपने बच्चें गी ताकि ओह् उ'यै फैमली बिजनेस जेह्का अपना अग्गै बधाई सकै ते बड़े सारे बच्चें होंदे कि दसमीं बाह्रमीं बाद जंदे उठी बेचारे ध्याड़ी ध्युड़ियां लाने जियां बड्डे बड्डे शैह्रे च जंदे उठी किश लोक केह् आखदे अपना रोजगार कमाने गी हर इक बच्चा थोह्ड़ी नां दसमीं बाह्रमीं हा बाद अपनी पढ़ाई जारी रक्खी सकदा केईं होंदे जिंदे घरै दे थोह्ड़े खरे होङन नौकरी शौकरियां आह्ले होङन ते ओह् भेजी उड़दे अपनी बच्चें गी कि बाह्रमीं हा बाद जाओ तुस अपनी ग्रैजुऐशन करो जां कोई एम ए शैमे करो सारे थोह्ड़ी पढ़ांदे न